हेल' सार औ सार सार आं दिनै नोंनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनो लुबैदों आंनि आयदाया जादों जोंनि आसामनि माखासे मा होनो रायजोयारि माखासे सिमानि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आरो सार जोंनि सोरगिदिं आसामनि रायजोयारि सिमाया माबादि मा मा दङ एसे बुंथिनो हागोन ना औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ मिथिनो लुबैनाया हादोर गेजेरारिनि सोमोन्दैबो एसे मिथिनो लुबैदों आरो

औ औ औ औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ औ

औ औ

औ जाबाय सार रोजा रोजा साबायखर साबायखर बावनाय जाबाय दिनै गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय सारनिफ्राय औ एसेनोसै सार दे औ